جی جیسا کہ آپ نے پوچھا کے آپ دہلی کیوں تشریف لائے تو دہلی آنے کا مقصد تعلیم حاصل کرنا تھا جہاں ہم پڑھ رہے تھے وہاں سے ہمارے کچھ ساتھی دہلی آئے تھے تو ان سے مشورہ کیا پوچھا کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں تعلیم بہت اچھی ہے اور آپ آ کے یہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں دیکھنے والی چیزیں جو ہم لوگوں نے پڑھ رکھی تھیں یہی سب سوچ کے ہم دہلی تشریف لائے گھومنے کی جگہیں اور سب چیزیں ہیں دہلی آنے کے بعد ہم نے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہاں سے نکل کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بی اے اور ایم اے کی تعلیم حاصل کی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو دیکھنے کے لائق تھیں دہلی میں جو تاریخی چیزیں ہیں تو وہ سب پہلے سے خواہش تھی اور ہم نے جیسے کہ چلتے لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار ہمایوں کا مقبرہ نظام الدین اولیا کی مزار اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھیں اور دہلی بہت ہی پرسکون جگہ ہے یہاں ہر چیز کے لیے ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں ہیلتھ کے معاملے میں گھومنے کی جگہ بہت اچھی اچھی ہیں لوگوں کو دہلی آنا چاہیے اور یہاں پر تعلیم اور گھومنے کی جگہیں بہت اچھی تعلیم کے لیے دہلی بہت مشہور ہے یہاں پہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی یونیورسٹی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں یہاں پر تو آپ آئیں اور جو بھی آپ کا مقصد ہے یہاں پر اور تعلیم حاصل کریں گھومیں جاب کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں جس مقصد سے آیا وہ صرف تعلیم کا مقصد تھا اس کے بعد یہاں رہتے رہتے ہم نے جاب بھی جوائن کی اس کے بعد ابھی کر بھی رہے ہیں